وعلیکم السّلام جی الحمد اللہ آپ بتائیے خوش مزاج ہیں آپ بتائیے جی ہم کو خریدنا ہے آ تو سکتی ہوں شاپ میں کیا کیا سامان ہے جی سبزی کون کون سی ہے اچھا بیگن کا کیا ریٹ ہے آپ کے پاس کتنے روپئے ہیں ارے یہ تو بہت مہنگا ہے تھوڑا کم لگائیے پھر بھی اتنی اچھی کی کوالٹی نہیں ہوتی کہ اتنا مہنگا رہے دیکھ لیجئے اگر کم ہو رہا ہو بتائیے پچاس میں لگائیے چلیے دس پانچ روپئے کر لیجئے گا نہیں اَسی بہت زیادہ ہے تھوڑا اور کم کر لیجئے ارے ہو جائے گا دیکھ لیجئے ہو جائے گا ہو جائے گا چلیے ساٹھ میں لگا لیجئے اور آلو چاہیے ایک کلو ٹماٹر کر لیجئے اور بیگن اور آلو کتنے میں ویسے ریٹ بتائیے ہم کو اتنا مہنگا آلو بہت لوٹ رہے ہیں آپ کم کرئیے تھوڑا بہت مہنگا ہے ارے دیکھ لیجئے بہت مہنگا لگا دیے ہیں آج کل مارکیٹ میں اتنا مہنگا تھوڑی ہے اچھا چلیے اُس کو صحیح سے لگائیے ٹھیک ہے ایک کلو وہ بھی کر دیجئے اور ہاں گوبھی ہے کیا آپ کے پاس فریش گوبھی گوبھی وہ کتنے روپئے کلو ہے بہت مہنگا ہے ڈیڑھ سو میں مہنگا آپ بول رہی ہیں اِس وجہ سے مہنگا لگ رہا ہے دیکھ لیجئے کتنے میں ہوگا دیکھ لیجئے کتنے میں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیے ہے چلیے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے